ہیلو کیا آپ ذائقہ ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں دیکھیے ذرا آپ کے ریسٹورنٹ سے کچھ ٹائم پہلے ہی کھانا آڈر کیا تھا میرے جی ہاں مجھے جلدی آڈر چاہیے تھا اپنا تو یہ ریسٹورنٹ پاس ہی ہے اور اچھا بھی ہے اس کے بارے میں مجھے میری فرینڈ نے بتایا تھا کہ ذائقہ ریسٹورنٹ ہے بہت ہی اچھا کھانا ملتا ہے وہاں پہ اور کافی جلدی بھی اور ہوم ڈلیوری ہے آپ لوگ کروا دیتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ کے پاس ہی اور اس سے آڈر کروایا ہے کیوں کہ میرے گھر پہ کافی گیسٹ آئے ہوئے ہیں تو مجھے جلد سے جلد کھانا آڈر کرنا تھا تو سر میں نے آپ کے ریسٹورنٹ سے شاہی پنیر بریانی کباب مٹن تندوری روٹی اور میٹھے میں بھی کچھ آڈر کیا تھا اور رس ملائی اینڈ گلاب جامن تو سر یہ ساری میری ڈشیز ہیں میں نے اپنے گیسٹ کے لیے وہ منگوائی ہیں آپ مجھے بتا دیں گے مجھے کب تک مل جائے گی اور کہاں آپ ہوم ڈلیوری کی بات ہوئی تھی تو آپ مجھے بتا دیں ہوم ڈلیوری کب تک ہو جائے گی اور کھانا بھی گرم ہونا چاہیے ٹھیک ہے